असांजे बगीचे में जेके गुल थींदा आहिनि उन्हनि गुलनि जो उपयोगु असां पंहिंजे घर पूजा में उपयोगु कंदा आहियूं ऐं उनखां सवाइ जेके फल थींदा आहिनि हूअ असां पाण घर में बि खाईंदा आहियूं ऐं उनखे सेल बि विकिणीदा बि असां उन्हनि खे त ओड़े पाड़े वारा असांखे उहो वठी वञनि जे करे ऐं पूजा जा जेके उन्हनि खे आसे पासे वारनि खे खपंदा आहिनि गुल त हूअ आसे पासे वारननि खे गुल बि ॾींदा आहियूं उनखे सवाइ जेके असां फल थींदा आहिनि वधंदा आहिनि त असां हो फल जेके बि आहिनि उहो उनखे विकिणी करे पंहिंजो रोजगार हलाईंदा आहियूं ऐं उनसां गॾु असांजे माल जी हालत बि सुधरींदी आहे ऐं आसे पासे वारनि खे बिल्कुलु पासे में थींदो आहे त हूअ शइ उन्हनि खे मिली वेंदियूं आहिनि जीअं गुल ऐं फल असां वटा मिली वेंदा आहिनि